जी हाँ राजस्थान में मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय साधन कई हैं जिनमें मुख्य है संगीत संगीत राजस्थान में मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय साधन है जिसमें भोपे तेजा जी के गीत एवं रामदेव जी के भी गीत गाए जाते संगीत के माध्यम से राजस्थान में हमारी इतिहास और कला संस्कृति का वर्णन करते हैं जिसमें भोेपे अपनी समुदाय से सम्बंधित गीत गाते एवं तेजा जी के भी लोकप्रिय गीत गाए जाते और दूसरा साधन है नृत्य यहाँ पर राजस्थान में मुख्य रूप से राजस्थानी नृत्य को मान्यता प्राप्त है और यह नृत्य बेहद लोकप्रिय और प्रचलित है यहाँ पर एक आता है सिनेमा सिनेमा के माध्यम से राजस्थानी लोग विभिन्न मनोरंजन की मूवी देखते हैं एवं विभिन्न कई तरीके के चलचित्रों को माध्यम से भी मनोरंजन किया जाता है क्योंकि सिनेमा में कई तरीके की मूवी लगती हैं जिनका हमारे राजस्थानी इतिहास एवं कला संस्कृति का वर्णन मिलता है एवं एक आती है रंगमंच रंगमंच के माध्यम से भी यहाँ बहुत अच्छा मनोरंजन किया जाता है मनोरंजन के मुक लोकप्रिय साधन संगीत नृत्य सिनेमा रंगमंच इत्यादि हैं इनके माध्यम से राजस्थानी लोग अपना टाइमपास करते हैं और अपने जीवन को खुसहाल एवं आनंदित तरीके से जीते हैं